आं मोजां मोनसे नायथावनियानो जाहैबाय गामि आं गामिखौ मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला माखासे जाहोनफोर दङ जे सहराव जोंहा गोबां माने गाज्रि थासारिफोर थामहिनबा टाउननि बारहावाया गामिनि बारहावाजों माब्लाबाबो एसेबो गोरोबा सहराव जोंहा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव एबा बाय बाहागि एबा साखाथिनि रायजो राजाजों गोरोबलायनायनि मोनसे थासारिखौ जोङो जोबोद खम नुनो मोनो नाथाय गुबुन फारसेथिंजाय जोङो गामि ओनसोलाव गामि ओनसोल एबा गामिनि थासारि बुङोब्ला बाहाय जोबोद अनलायनाय थासारिफोरा सोमजियो दिनै दिनैनि दिनावहाय सहराव जे नोंहा माबा मोनसे आंखालनि गोनांथि जादों बे आंखालखौ नों गाव हारसिङैनो सुफुंनो गोनां जागोन नाथाय दिनै गामिनि खोथा बुंनानै बुंनो थाङोब्ला दिनै नोंहा माबा मोनसे आंखाल जादों बे आंखालथिखौ सुफुंनो थाखाय नोङो साखाथिनि मानसिफोरनि हेफाजाब लानानै नोङो बेखौ सुफुंनो हागोन एबा आङो बेखौ सुफुंनो हागोन आरो बिजों लोगोसे दिनै गामियाव सावरि बादालि बायदि बायदि जायामानो बे गासैयावबो जे बयनिबो हेफाजाब मोननायखौ जोङो नुनो मोनो हाबा खेराइनि बेलायावबो जे बै गामिफोराव जोङो नुनो मोनो बिदा फंबाय रायजो राजा बयबो ज' ज' अनलायनानै एबा गावजों गाव हेफाजाब होलायनानै हाबा मावनाय

मिथिंगायारि थासारिखौ नायनानै गामि आरो सहरनि गेजेराव रुजुनो थाङोब्ला जों बेखौनो बुंनो हागोन जे सहर ओनसोलाव जोङो गोग्गो बारहावाखौ माब्लाबाबो बेखौहाय माने आसा खालामनानै आसा खालामनो हाया नाथाय गुबुनथिङै जोङो गामि ओनसोलाव ओरैबायदि मोनसे मोजां थासारि गारि मथर गैया एबा जेबो गुबुंले बारहावायानो गैया बेबायदि थासारियाव जोङो जिउ खुंनो एबा जिउ खांनो हायो दा आंनि जे गामि ओनसोलखौ मोजां मोननायनि खारना बेफोर गासैयानो जे गामियाव जोंहा मोजां बारहावा मोननो हायो गावजों गाव अनज्लायनानै जोङो थाज्लायनो हायो आरो माबा मोनसे जेंना जेंगोना जायोब्ला आंनि न'खराव एबा आंनि जिउआवहाय बै गासैखौबो बै गासैखौबो सुफुंनो थाखाय बै जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आङो गामिनि रायजो राजाफोरनि हेफाजाब मोननो हायो बिनिखायनो आं सहरनिख्रुइ गामिनि थासारिखौ साबसिन मोनो